مجھے کافی دنوں سے متعدد اشیاء کی شاپنگ کرنی تھی تو میں نے اپنا آن لائن شاپنگ کارڈ کھولا جس میں میں نے بہت ساری چیزیں شامل کر لیں جس میں میرے لیے پرس اور واچ اور اسی طریقے سے دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جوکہ میری ضروریات کی تھیں اس میں شامل تھی لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں یہ ساری چیزیں آسانی سے یہاں کے بازار سے بھی خرید سکتا ہوں جوکہ مجھے کم داموں میں پر بھی مل جائے گا تو اس لیے میں اپنے شاپنگ کارڈ پر گیا جہاں پر میں نے ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے رکھا تھا میں نے ان تمام چیزوں کو اپنے کارڈ سے ہٹا دیا ہٹا دیا کیوںکہ مجھے آن لائن شاپنگ میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی لگ رہی تھیں اور آف لائن اگر میں اس کی شاپنگ کروں گا تو مجھے سستی بھی ملیں گی اور اچھی بھی ملیں گی کیوںکہ عام طور پر آن لائن شاپنگ میں برانڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کس برانڈ کا ہے اور آنے کے بعد اگر ہمیں واپسی کرنی ہوتی ہے یا چینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری دقتیں پیش آتی ہیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں اس کی وجہ سے میں نے اپنا آن لائن شاپنگ کارڈ کو ختم کر دیا اور میں اسے آف لائن جا کر کے اپنے علاقے کے مارکیٹ سے خریدوں گا